हैल्लो

हां जी साइज नां नमें रवाजा दा कम्म कराना असें तुस कदूं औगे ठीक ऐ पक्का ठीक ऐ तां ओके ठीक ऐ फिर टेक केयर